دیکھیے فوٹوگرافی كے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے ایک اچھا كیمرا جو اچھے میگا پكزل كا ہو اچھی كوالٹی كا ہو جو ایک اچھا فوٹو كیپچر كر سكے اور دوسری چیز اس كے لیے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے ایک اچھا بیک گراؤنڈ آپ كہاں پہ فوٹو كلک كر رہے ہیں اگر آپ كسی پرسن كا فوٹو كھینچتے ہیں تو اس كے لیے سب سے زیادہ موسٹ امپورٹینٹ ہے كہ اس كا آؤٹ فٹ اس کا آؤٹ لک اس كا پہناوا اس کی یہ چیز بہت اچھ میٹر كرتی ہے فوٹو كلک كرنے كے لیے اور اگر آپ اس كو ایک پیشے كے طور پہ كرنا چاہتے ہیں تو اس كے لیے سب سے زیادہ آپ كو لگاؤ ہونا بہت ضروری ہے اس چیز كے لیے كہ آپ اس كو سچے دل سے اس كو اپنا پیشہ بنا كر كے اپنا اس كو پرسنلی لے كر کے كام كریں سچے دل كے ساتھ یہ نہیں كہ یہاں میں نہیں رہوں گا وہاں میں نہیں رہوں گا فوٹوگرافی یہ آپ اگر پیشے كے طور پر كر رہے ہیں تو آپ كو ویڈنگس كے كہتے ہیں كلائنٹ ملتے رہیں گے جہاں شادی میں فوٹوگرافی وغیرہ كرنی رہتی ہے یا كچھ آؤٹ ڈور فوٹو شوٹس ہوتے ہیں ان كو بھی كرنا رہتا ہے وہاں بھی جانا رہے گا اگر صرف شوق كے طور پہ كر رہے ہیں تو شوق كے طور كے لیے بھی ایک اچھا كیمرا ایک اچھا آؤ آؤٹ فٹ ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جس سے آپ كے فوٹو پہ بہت ہی اچھا امپریشن پڑتا ہے